हैलो मां सोनु थो ॻाल्हायां तव्हांखां मां पंज गाॾियूं बुक करायूं हुयूं जबलपुर खां कटनी वञण जे लाइ उहे पंज गाॾियूं तव्हांजियूं कंहिं कारण वश मुंहिंजे लाइ केंसिल आहिनि मां उहे पंज गाॾियूं केंसिल थो कयां पियो तव्हांजो ड्राइवर बि फोन नथो खणे पियो ड्राइवर खे फोन लॻाए लॻाए बीठो आहियां मां इहे गाॾियूं हास्पिटल लाइन माधवनगर कटनीअ मां बुक कयूं हुयूं जंहिं गाॾियुनि खे केंसिल करे तव्हां मुंहिंजी पेमेंट जेकी तव्हांखे ॾिनल आहे उहा वापसि कयो ऐं मुंहिंजे खाते में विझी छॾियो जेकी पेमेंट मां तव्हांखे कई हुई इहे गाॾियूं मुंहिंजियूं केंसिल आहिनि